हमारे क्षेत्र के इस्कूल और जो कॉलेज हैं जो इश्टेट युनिवश्टी और केंद्रीय युनिवश्टी है वो एस टी एम क्षेत्र से बहुत जो एश टी एम क्षेत्र के जो कार्यक्रम हैं उसे बहुत ही ज़्यादा लाभावित हुए हैं मतलब उन्हें बहुत ही ज़्यादा उन से बेनिफिट मिला है और पाठ्यक्रम भी बहुत ज़्यादा अच्छे थे बहुत ही अच्छे अच्छे पाठ्यक्रम में जो सब्जेक्ट हैं शामिल किए गए हैं लेसन शामिल किए हैं जिस से बहुत ही ज़्यादा बच्चों को लाभ हो रा है ऐसे ऐसे जो कार्यक्रम हमेशा क्षेत्र में चलाए जाने चाहिए स्कूल के लिए और कॉलेज में ये बहुत ही ज़्यादा अच्छे कार्यक्रम हैं